جامعہ ملیہ اسلامیہ ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں واقع ہے یہ اصلاََ انیس سو بیس میں برطانوی راج میں موجودہ دور کے اتر پردیش کے شہرِ علی گڑھ میں وہ قائم کی گئی تھی انیس سو اٹھاسی عیسوی میں بھارتیہ پارلیمانٹ کی ایک ایکٹ کے تحت جامعہ ملیہ اسلامیہ کو مرکزی جامعہ کا درجہ ملا جامعہ ملیہ اسلامیہ اردو کے نا معنیٰ بالترتیب یونیوسٹی قومی اور اسلامی ہے انیس سو بیس میں علی گڑھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی گئی اس کے بانیوں میں محمود حسن دیوبندی محمد علی جوہر حکیم اجمل خان ڈاکٹر مختار احمد انصاری اور ذاکر حسین وغیرہ ہیں انیس سو پچیس میں جامعہ کو علی گڑھ سے قرول باغ نئی دہلی منتقل کیا گیا مارچ انیس سو پینتیس میں اوکھلا میں جامعہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا اوکھلا میں اس زمانے میں جنوبی دہلی کا ایک یہ غیر رہائشی علاقہ تھا نئے حرم جامعہ میں کتب خانے جامعہ پریس اور مکتبہ کے علاوہ تمام شعبے منتقل کر دیے گئے تھے اسے ایک یہ قومی یونیوسٹی کے طور پر تسلیم کیا گیا جہاں اعلیٰ جدید اور ترقی پسند تعلیم کا انتظام کیا جائے اور ملک بھر کے تمام مذاہب کے لوگ بالخصوص مسلمان تعلیم حاصل کر سکیں جامعہ کو گاندھی اور ٹیگور کا بھرپور تعاون حاصل رہا دونوں بزروگوں کا ماننا تھا کہ جامعہ ہزاروں طالبان جدید علوم کی تشنگی کا سا سا سامان فراہم کرے گا انیس سو اٹھاسی عیسوی میں جامعہ کو بھارتی پارلیان کے جامعہ ملیہ اسلامیہ ایکٹ انیس سو اٹھاسی انسٹھ کے تحت مرکزی یونیوسٹی کا درجہ ملا دو ہزار چھ میں سعودی عرب کے سلطان سلمان بن عبد العزیز آل سعود نے جامعہ کو شرف زیارت بخشا اور تین ملین ڈالر کا نذرانہ پیش کیا جس سے ذاکر حسین لائبریری کا قیام عمل میں آیا اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کا ماحول بہت اچھا اور پرسکون ہے یہاں پہ انجینئرینگ کالج بھی ہے اور میڈیکل ابھی نئی نئی بالکل گورمنٹ نے اجازت دے دی ہے کہ اب میڈیکل بھی بنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اردو اکاڈ اردو ڈیپارٹمنٹ بھی ہے آرٹس فکیلٹی بھی ہے اور لا کی بھی پڑھائی ہوتی ہے جامعہ کا ماحول بہت ہی پرسکون ہے اور ذاکر حسین لائبریری بھی ہے وہاں پہ بچے اپنا تعلیمی نظام پڑھائی وغیرہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کھیل کود کا بھی انتظام ہے ماشاء اللہ کرکٹ وغیرہ کا بھی گراؤنڈ ہے والیوال باسکیٹ وغیرہ اسکیٹنگ وغیرہ کا بھی ہے اور آئے دن نئے نئے پروگرام ایک نیا ایونٹ کیا جاتا ہے تاکہ انٹریکشن ہو ایک دوسرے کا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ